हां जी हांजी मे केमरे लाने आह्ली बोलानी ऐ ठीक ऐ कंदू कदूं लुआने ठीक ऐ में आई जन्नी इक घंटे तक्कर आई जन्नी ठीक